दिक्खो म्हाराज पैह्लें जेह्ड़े हेल्थ साढ़े हेल्थ सेंटर होंदे हे जेह्ड़े साढ़े ओह् ओह्दे बिच केह् होंदा कि स्हूलतियां सानूं किश बी स्हूलतां निं थ्होंदियां हियां मतलब गंदगी बड़ी जादा होंदी ही साफ सफाई नेईं होंदी ही ओह्दी बजह् कन्नै लोक जेह्ड़े गौरमेंट हॉस्पिटल जाना पसंद निं करदे हे प्राइवेट हॉस्पिटलें जंदे हे ताकि सानूं उ'त्थें स्हूलतां निं लभदियां लेकिन अज्जकल ऐसा कुछ बी निं ऐ अज्जकल ऐसा ऐ कि गौरमेंट हॉस्पिटल ना जेह्ड़े उ'त्थें सारें कोला बेस्ट स्हूलतां होई दियां एह् कि साफ सफाई अच्छी होंदी फेस्लिटी जेह्ड़ी साढ़े इक शालामार हॉस्पिटल ऐ उस चाइल्ड बिच बी आंदा होर लेडीज़ बी आंदी उ'त्थें ओह्दे उ'त्थें केह् के एह् स्हूलत ऐ कि सब तू साढ़े जम्मू कश्मीर दा सब तू अच्छा हॉस्पिटल ऐ ओह् उसी इक हर फेस्लिटी ऐ उ'त्थें उस हॉस्पिटल बिच जे साढ़ा शालामार हॉस्पिटल ऐ बड़ा अच्छा हॉस्पिटल ऐ लेकिन अस ते उ'त्थें गै जाना पसंद करने आं होर किश लोक ते होंदे न कि कुछ बी कोई बमार होएआ जां कुछ बी ऐ ओह् चली पौंदे केह् आखदे कि असें नेईं असें प्राइवेट गै जाना ऐ ऐसा कुछ निं ऐ गौरमेंट हॉस्पिटल जेह्ड़े होंदे उ'त्थें बी अच्छियां मेडिसिनां सानूं बड़ियां अच्छियां कोला अच्छियां मिलदियां न ऐसा कुछ निं ऐ कि सानूं उ'त्थें मेडिसिन निं मिलदियां दवाइयां जेह्ड़ियां बड़ियां शैल होंदियां न उं'दियां बी होर साढ़ा जेह्ड़ा लाज अच्छा ऐ लेकिन हून ते जादा स्हूलतां बनी दियां जदूं दे मोदी साढ़े प्राइम मिनिस्टर बने दे न अदूं कोला जादा स्हूलतां एह् होई दियां कि हर हॉस्पिटल बिच मोदी आह्ली ओह् खु'ल्ली दी जेह्ड़ी दुकान अज्जकल उ'त्थें बी सानूं अच्छियां दवाइयां जेह्ड़ियां सानूं मिला दियां न पैह्लें ते ऐसा होंदा हा कि आखदे कि गौरमेंट हॉस्पिटलें च सानूं दवाइयां अच्छियां निं मिलदियां जां उ'त्थें स्हूलतां अच्छियां निं हैन जां गंदगी बड़ी जादा ऐ लेकिन अज्जकल ऐसा कुछ बी निं ऐ जेह्ड़ा हॉस्पिटल दा स्टॉफ ऐ ना ओह् तुसें ई कदें प्राइवेट नेईं मिली सकदा जेह्ड़े हॉस्पिटल गौरमेंट दे डॉक्टर ऐ ना ओह् इक डिग्री लेइये बने दे न जेह्ड़े ओह् डॉक्टर न उस दे मुकाबले दे जेह्ड़े प्राइवेट डॉक्टर नेईं होई सकदे आं कुछ डॉक्टर ऐसे होंदे जेह्ड़े गौरमेंट डॉक्टर होंदे उ'नें प्राइवेट क्लीनिकां खो'ल्ली दियां होंदियां पैह्लें अगर प्राइवेट जाना ऐ ते उस डॉक्टर दी पूरी जांच पड़ताल ओह्दी क्वालीफिकेशन दी पता पूरा करो की डॉक्टर केह् ऐ एह् गौरमेंट जॉब बी करदा ऐ गौरमेंट डॉक्टर ऐ होर इ'न्ने प्राइवेट क्लीनिक बी खो'ल्ली दी ऐ आं लेकिन कदें बी इ'यां प्राइवेट हॉस्पिटल जां प्राइवेट डॉक्टर कोल नेईं जाना चाहिदा मेरे जेह्ड़े प्राइवेट डॉक्टर होंदे न जेह्ड़े कुछ ते लोग गी पैसे दे लालच बिच गै मारी ओड़दे न कि कुछ मरीज जेह्ड़े अपने कोल दाखल करी लैंदे न उ'नेंगी पैसा मिला दा होंदा ऐ ओह् पैसा लैने दे लालच बिच बमारी गी लमकांदे होर कि साढ़े कमरे दा रेंट बधा दा ऐ जां कुछ बी ऐ ते उसी करदे करदे जेह्ड़ा मरीज होंदा ओह्दे दिन लमकांदे जंदे न ते पैसे दे लालच बिच मरीजा गी बमारी दा रोज नमें कोला ताजे कोला ताजा कुछ कुछ सनांदे होर बंदे गी खत्म करने दे चांस बनाई ओड़दे न लेकिन जेह्ड़ा प्राइवेट गौरमेंट हॉस्पिटल ऐ ना ओह्दे बिच ऐसा कुछ निं होंदा कि ओह् डॉक्टर ऐसे डॉक्टर निं होंदे हैन ओह्दे बिच डॉक्टरें गी कोई लालच निं होंदा इस चीज दा ओह् जेह्ड़ा मरीज गी अच्छा गै दिक्खदे न ऐसा कुछ निं करदे ओह् मरीज कन्नै उ'नेंगी असें मतलब कि टीच जेह्ड़ा में ते इ'यै चाह्न्नी आं कि मिगी ते इक गौरमेंट हॉस्पिटल जाना गै पसंद ऐ में आपूं मेरे तिन्न बच्चे न में बी इक शालामार हॉस्पिटल गै दाखल होई ऐ उ'त्थै गै मेरे जेह्ड़े सर्जरी केस होए दे न उ'त्थें गै होए दे न उस्सै हॉस्पिटल च होए दे न में कुदै बी कोई बी हॉस्पिटल च प्राइवेट हॉस्पिटल नेईं गेदी ऐं में गौरमेंट हॉस्पिटल गै गेदी ऐं होर में ऐसा कुछ बी मेरे में ते सारें गी मांह्मां भैन गी समझानी आं कि जादै कोला जादै जेह्ड़ा गौरमेंट हॉस्पिटल गै जाओ तुस प्राइवेट हॉस्पिटल नेईं जाओ में थुआढ़े अग्गें इ'यै सारियें भैनें अग्गें इ'यै प्रार्थना ऐ कि सारें गै जेह्ड़े गौरमेंट हॉस्पिटल गै जाना चाहिदा ठीक ऐ